मुझे लगता है बिमारी से बचने के लिए और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए आप का खाना का जो नियंत्रित है वो बहुत ज़रूरत है क्योंकि आज कल जैसे लोग खाना खा रहे है तो इसी लिए तो ज़्यादा से ज़्यादातर की बिमारी हो रही है मतलब जो मतलब ज़्यादा तेल ज़्यादा जो बाहर का खाना खा रहे है तो इसी लिए बहुत रोग और बहुत बीमारियाँ इसकी वजह से हो रही है तो मुझे लगता है अगर आप खाना को नियंत्रित करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रोग से बच पाएंगे और जहाँ कुछ कुछ लोगों को क्या होता है ना खाना उनका ठीक है लेकिन उनका मानसिक जो स्थिति व संतुलन है वो ठीक नहीं है तो मुझे लगता हैं उनको यदि अगर वो खाने के साथ योग और मेडिटेसन जो ध्यान बोलते हैं अगर वो करेंगे तो उनको इतना रोग और बीमारियाँ नहीं होंगी अरे मेरे बात अगर मेरे पर बात आती है तो मैं अगर हमें कभी कभी अगर सर्दी के टाइम हमें ठंड लग गई तो हम मेडिसिन खा लेते अगर ज़्यादा हुआ तो डॉक्टर के पास हम चले जाते